हीअ असांजे समाज में ॾाढी का अजीब शइ आहे की चाहे रेडियो हुजनि टेलीविजन हुजे या न्यूज़ पेपर हुजनि सिंधी भाषा जो उपयोगु कीअं ख कीअं करण खपे ॾाढी वॾी हिकिड़ी समस्या आहे समस्या इहा आहे की हिक त तव्हां लिखंदव या त अरेबिक सिंधी लिखंदव ॿी लिखंदव देवनागरी हाणे प्रिंट में अगरि देवनागरी लिखिजे त पढ़ण वारा केरु मिलंदा जो असांजा बुज़ुर्ग आहिनि हू देवनागरी न पढ़ी सघंदा जो असांजा नौजवान आहिनि उहो अरेबिक न पढ़ी सघंदा त ॾाढी समस्या थी वयी आहे की पहिरीं ॿारनि खे जो नौजवान आहिनि उन्हनि खे पहिरीं असां देवनागरी सेखारियूं ऐं देवनागरी बि सिखनि त ठीकु आहे लेकिन वरी उन्हनि जा उच्चारण उच्चारण कीअं थियनि उहो उन्हनि खे ट्रेनिंग ॾियणी पवंदी किथे मात्राऊं लॻाइणियूं आहिनि किथे हर्फ़ लॻाइणो आहे किथे ॿुड़ी लॻा लॻाइणी आहे किथे टुबिको लॻाइणो आहे हाणे वरी अगरि अरेबिक सेखारियूं त हुनमें ॾाढो टाइम थो लॻे अलिफ़ ॿे सेखारणु ॾाढो ॾुख्यो कमु आहे त सेखारण वारा टीचर बि न आहिनि केरु सेखारे ॿारनि खे ॾाढी वॾी समस्या आहे की अरबिक कीअं सेखारियूं हाणे अरबिक बि लिखण ऐं पढ़ण वारा तमामु असांजा मां त चवां थो आङुरियुन ते ॻिणी करे मां ॿुधाए थो सघां कि तमामु घटि माण्हू बुज़ुर्ग असांजा बचिया आहिनि छोकी अरबिक लिपी असांजी हुई सिंध में हाणे सिंध मां जो आया हूंदा त ऑलरडी पंजहतरि साल असांखे थी विया आहिनि त जो अगरि उन महिल ॾहें साले जो बि आयो हूंदो त अॼु पिचासी साल नवें साल जो हाणे पिचासीं साल नवें साल विचारी तबियत बि कीअं रहंदी हूंदी जो असांजा साहित्यकार आहिनि या कलाकार आहिनि या अख़बार नवीस अख़बार नवीस त गिनतीनि ते टे चार ई बचिया आहिनि त उहो लिखण लाइ बि मुसीबत आहे अॼु कल्ह वरी कम्प्यूटराइज़ थी वियो आहे हाणे कुझु ॿार सिंधी भाषा कला और संस्कृती विभाग एॾी इनते असांजे कंपूटर ते सिंधी भाषा ट्रांस्लेशन अरेबिक में अची वयी आहे अगरि तव्हां हिन्दी में टाइप था कयो त अरेबिक में पंहिंजी लिखित ट्रांस्लेट थी थी वञे इविन देवनागरी में ट्रांस्लेट थी थी वञे लेकिन वरी उहाई सवाल की देवनागरी पढ़ण वारा अगरि उनमें को जुमिलो आहे या उनमें कोई नुक़्तो आहे या उनमें काई मात्रा आहे उहो सिखणु वॾी समस्या आहे हाणे जीअं आई ए एस वग़ैरह में असांजे सिंधियुनि खे मान्यता मिली आहे की सिंधी में पेपर ॾेई था सघूं लेकिन उन लाइ देवनागरी रीअल पढ़णी पवंदी सिरफ़ ईंअ चवण सां न थींदी की मां वयुमि मां आयुमि मां हिते वियुमि मां हुते वियुमि हाणे सेम समस्या रेडियो टेलीविज़न में बि आहे की तव्हांखे जो उच्चारण करणा आहिनि या तव्हांखे जो सिंधीअ में जो ॻाल्हाइणो आहे रेडियो ते या रेडियो ते ड्रामा करणा आहिनि या न्यूज़ पढ़णी आहे या कोई विवेचना करणी आहे या काई सेमिनार जो पार्ट थियणो त तव्हांखे सिंधी सही ॻाल्हाइणु त अचे न तव्हांखे सिंधी ॻाल्हाइण जी ॻाल्हि त असां व्यवहारिक में त कुझु बि ॻाल्हाईंदा आहियूं पर असांजे सिंधियुनि जे ॻाल्हाइण में बि डिफ़रेंस आहे ॻाल्हाइण में बि कुझु वर्ड्स अजीब तरह जा कोई यूज़ कंदा आहिनि ऐं जीअं चइबो हुनखे घुरायो कुझु चवंदा आहिनि हुनखे पठायो पठायो वर्ड यूज़ कंदा आहिनि कुझु हेड़ा असांजी कम्यूनिटी जा वाणा टाइप माण्हू आहिनि जो उन्हनि जी त बिल्कुल ई डिफरेंट लैंगवेज आहे पठाए जे अचिजे वञ ॿी तरह हिकिड़ी बिल्कुलु आवाज ई फ़र्क थी थी वञे तव्हांजे रेडियो में वञण लाइ त सिंधियुनि खे अगरि सही उच्चारण तव्हां ॿुधाईंदा तव्हां न्यूज़ पढ़ंदा या ड्रामा कंदा त उन लाइ सही सिंधी अचे ऐं सही सिंधी अचण लाइ असांखे सिखणो पवंदो ऐं सिखणो पवंदो त कितारा काथे आहिनि सेखारण वारा असांखे टीचर ई न आहिनि ऐं टीचर छो न आहिनि हिक त पढ़ियल लिखियल हेॾा न आहिनि जो सिंधी भाषा जो कीअं इस्तेमालु थियो कीअं ॿुधाइनि वरी हू चयनि था हलो असां सिखे बि छॾी पढ़ी बि सघी त पोइ असांजी उहे नौकरियूं किथे आहिनि ऐं रेडियो में त एॾियूं नौकरियूं आहिनि घई घणई स्टेशन त असांजा बंदि थी विया आहिनि ऐं जाते टेलीविज़न जी ॻाल्हि आहे टेलीविज़न में त बिल्कुलु ज़ीरो आहे न त असांजो कोई चैनल आहे न टेलीविज़न ते कोई प्रोग्राम आहे त सिंधी भाषा जो उपयोगु कीअं थिए त सिंधी भाषा जो उपयोग लाइ जो असांजे जहिड़ा अख़बार नवीस आहिनि उहा ज़रूरु कुझु अख़बारूं हिन्दुस्तान में देवनागरीअ में ऐं अरेबिक में छपिजनि पयूं लेकिन मां जीअं पहिरीं चयो की अरेबिक में त वरी असांजा बुज़ुर्ग ई पढ़ी सघंदा देवनागरी बि थोरी अहिड़ी ॾुखी थी थिए की आहे मुंहिंजो ॿार आहिनि असांजा नौजवान पीढ़ी या उन्हनि खे पढ़ण में दिक़त थी थिए त हिन लाइ सुठो आहे कि जीअं हाणे टेलीविज़न आहे टेलीविज़न में त असांखे मौक़ो नथो मिले एॾो जो वॾा वॾा चैनल आहिनि या असांजो सिंधियुनि जो चैनल त कोई आहे न इहो थी सघंदो आहे की असां पंहिंजा यूट्यूब चैनल खोलूं उहो काफ़ी खुल्यल आहिनि काफ़ी खुल्यल आहिनि सिंधियुनि खोल्या आहिनि उन यूट्यूब जे माध्यम सां अगरि असां सिंधीअ में ॻाल्हायूं जीअं मां हाणे ॻाल्हाए रहियो आहियां त ईंअ अगरि असां सिंधीअ में ॻाल्हायूं त पोइ रेडियो ते सिंधीअ में ॻाल्हायूं मंच में असां सिंधीअ में ॻाल्हायूं त पोइ सिंधी भाषा जो उपयोगु हिन हिसाब सां थी सघंदो आहे पर हुन लाइ मां चयो की तव्हांखे पहिरीं सही उच्चारण खपे सही उच्चारण त थोरो त असांखे सिंधीयत पढ़णी पवंदी जो असां मुंहिंजा किताब आहिनि उन्हनि खे अध्ययन करिणो पवंदो जो सिंधी भाषा जो तज़ुर्बो कयल तर्जुमो जंहिंमें थियल आहे देवनागरी में हिन्दीअ मां देवनागरी त उहा देवनागरी असांखे पढ़णी पवंदी त हिकु दफ़ो असां पढ़ी सघंदासीं त पोइ असां रेडियो ते असां सुठो था ॻाल्हाए सघूं असां टेलीविज़न में असांजे मौक़ो थो मिले ऐं काई अहिड़ी ॻाल्हि थी अचे जेकी असां टेलीविज़न में ॻाल्हाए था सघूं या कोई ड्रामो असांजो अचे थो या कुझु थियन त उनमें करे था सघूं पर हाणे चूंकि मां पहिरीं चयो की भई नंढा नंढा वीडियो ठाहे करे नंढा नंढा ड्रामा ठाहे करे नंढा नंढा रेडियो जा ड्रामा ठाहे करे घणेई असांजा अहिड़ा ऑर्गनाइजेशन आहिनि जो यूट्यूब ते गाना था गाइनि सिंधियुनि में असांजा टेलीविज़न असांजा यूट्यूब ते ॻाल्हाईं था पंहिंजी नंढी नंढी विडियोज़ था ठाहिनि नंढा नंढा हसी मजाक था थियनि ऐं सिंध मां त जामु ईंदा आहिनि पर असांजे हिन्दुस्तान में एॾो डेव्लप न थियो आहे की असां एॾो सिंधियुनि खे वधाइण लाइ कुझु कयूं पर तॾहिं बि हाणे ॾाढो सुठो थी वियो आहे ऐं जीअं सिंधीअ में ॻाल्हाइणु त सिंधीअ में ॻाल्हाइण त ॾाढा आहिनि ॾाढा अॼु कल्ह असांजा नौजवान पीढ़ी जा कलाकार अची विया आहिनि जो पंहिंजो विडियो ठाहे करे रेडियो टेलीविज़न ते ॾियनि था या नंढा नंढा वाट्सएप जे थ्रू बि ॾियनि था त वाट्सएप जी बि ॾाढी अहम भूमिका आहे कि नंढो कोई विडियो ठाहियो उन्हनि गानो गायो ऐं वाट्सएप ते विझी छॾियो ग्रुप्स में हलणु लॻियो त माण्हू ॻाइणु लॻिया त हिन हिसाब सां जीअं तव्हां चयो आहे की रेडियो टेलीविज़न प्रिंट में मीडिया में सिंधी भाषा जो उपयोगु कीअं थिए त इहो हिकिड़ो ॾाढो सुठो माध्यम सिंधियुनि जे उपयोग जो थी सघंदो आहे की सिंधी भाषा असां गाननि जे माध्यम सां कंहिं लेक्चर जे माध्यम सां सिंधी सेमिनार जे माध्यम सां कोई वर्कशॉप जे माध्यम सां असां सिंधीयत खे वधाए सघूं वर्कशॉप जीअं सेमिनार जो थिए थी उन सेमिनार में असांजो ॻाल्हाइण त हुनखे रिकार्डिंग करे असां पंहिंजे ॿारनि खे ॾेई था सघूं असां पंहिंजे जो नौजवान पीढ़ी आहे हुनखे था ॾेई सघूं त मां सम्झा थो सिंधी भाषा जो उपयोगु थोरो हिन हिसाब सां वधीक थींदो और अॼु कल्ह थिए बि पियो मां घणेई मौक़नि ते ॾिठो आहे की जो सिंधी चाहे उ राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद हुजे या सिंधी अकेडमियूं हुजनि जो जो जो तव्हां प्रांतनि में ठहियल आहिनि अगरि उहो सेमिनारनि जी या वर्कशॉप जी या गाननि जी रिकार्डिंग करे उहो सभु ग्रुप्स था मोकलनि सभु सिंधी जननि खे था मोकलनि त मूंखे लॻे थो की सिंधी भाषा जो उपयोगु ॾाढो सुठो थी थो सघे और असांजी सिंधीयत बि वधंदी और असांजो नौजवान जो ॿार आहिनि हुनते पहुची था सघूं अने हाल ही में भीषम टेकचंदानी दिल्लीअ वारे और अजय मुकेश जो बॉम्बे जो ॾाढो सुठो सिंगर आहे उन सॼी हनुमान चालीसा सिंधी में लिखंदो सिंधी में ॻाल्हायो आहे मीन्स गानो गायो आहे त हाणे ॾाढी पोपुलर थी थिए त हेड़ियूं अगरि असां शयूं ठाहियूं जीअं असां हनुमान चालीसा सिंधी में ठाही आहे या असीं कोई विडियो था ठाहियूं या सिंधी में कोई सुठा गाना था ठाहियूं सिंधी में कोई सुठी ॻाल्हि था कयूं जीअं सिंधी व्यंजन आहे सिंधी मानियूं आहिनि सिंधी नाशता कीअं ठाहिजनि हुनखे असां सिंधी भाषा में ॻाल्हाए करे हुनजा नंढा नंढा विडियोज़ ठाहियूं की भई कढ़ी चांवर कीअं ठईंदा आहिनि दाल पकवान कीअं ठईंदा आहिनि या साई भाॼी कीअं ठईंदी आहे तीवण कीअं ठवंदो आहे त हेड़ी अगरि रेसिपी हुनखे असां सिंधीअ में ॻाल्हाए करे रिकार्ड कयूं और हुनखे असां पोपुलर कयूं त असांजी सिंधी भाषा जो सही इस्तेमाल बि थींदो और सिंधी भाषा बि वधंदी और असां वधि में वधि माण्हुनि ते ई सिंधी भाषा खे पहुचाइण जो कम बि कंदासी इहा बि हिकु ॾाढी सुठी ॻाल्हि थी थी सघे हिन सभु शयुनि जे माध्यम सां असां सभु जॻहि पहुची करे पंहिंजे भाषा कला साहित्य संस्कृती हिननि जो वाधारो थी सुजाक थी थो सघे की असां सिंधी मंदरनि में था वञूं उते मंदर में झूलेलाल जा प्रोग्राम था हलनि सॼी प्रोग्राम जी रिकार्डिंग कयूं जेतिरा असांजा गायक गाना था गाइनि भजन कीर्तन था कनि सिंधीअ में उहो असां ॿुधाए था सघूं साधू वासवाणी मिशन आहे साधू वासवाणी मिशन जा असांजा स्वर्गीय दादा जे पीअ वासवाणी या साधू चिअल वासवाणी जा जो प्रवचन आहिनि उहो घणो करे सिंधीअ में आहे त सिंधीअ में ॾाढो उपयोग थो थिए हुनजा को करोड़नि में फॉलोवर्स आहिनि उहो हुननि खे ॿुधनि था दादा जे पी वासवाणी जा प्रवचन हुजनि या साधू थियल जा प्रवचन हुजनि या हुननि जे मथो जो भॼन गीत फिल्मूं अथईं ठहियूं आहिनि सिंधी में फिल्मूं ठहियूं आहिनि दादा वासवाणी जे मथों साधू थियल वासवाणी त हुननि जे माध्यम सां असां सिंधी भाषा जो ॾाढो विकास करे सघंदा आहियूं विकास असांजो थींदो त ॿारनि खे सिंधीयत ईंदी कुझु ॿार ॿुधंदा अगरि हू ॾह मिंट सिंधी जी ॻाल्हि ॿुधनि था त घटि में घटि ॿ टे मिंट त हुननि खे ज़रूरु सम्झि में ईंदी त ईअ असां पंहिंजो सुठो इस्तेमालु सिंधीयत जो इन हिसाब सां करे था सघूं